فوٹوز کھینچ کر آپ کسی بھی پل کو یاد میں بدل سکتے ہو اور تصویر سے ہم اپنے پرانے وقت کو یاد کر سکتے ہیں میں اپنے کیمرے سے کوشش کرتی ہوں کہ تصویر میں خاص لمحوں کو قید کر سکوں میں کوشش کرتی ہوں کہ تصویر میں وہ سب کھینچ سکوں جو خاص چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم کس جگہ موجود ہیں اور کس کے ساتھ موجود ہیں اور مجھے پیڑوں کی اور جانوروں کی تصویر لینا بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تصویر میں کوئی بناوٹ نہ ہو نہ ہو کر اصلیت کو کیمرے میں دکھا سکوں اور مجھے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے حالات پر تصویر لینا پسند ہے تاکہ میں ان تصویر کے ذریعے ان کی پریشانیاں دور کر دور دوسرے لوگوں تک پہنچا سکوں میں ایسی تصویر اس لیے لیتی ہوں کیوں کہ یہ ہماری اصل زندگی کو دکھاتی ہیں اور ان میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی